असांजे कटनीअ मुख्य परिवहन जेको आहे उहो त रेलवे आहे रेलवे जे अलावा हवाई अड्डो त असांखे हिते आहे कोन्ह सार्वजनिक परिवहन जेको आहे बसू हलंदियूं आहिनि ऑटो हलंदा आहिनि उनखां पोइ ट्रेन जो सवारी हूंदी आहे ट्रेनू असांजे हिते कटनी स्टेशन मां ॾाढियूं हलंदियूं आहिनि मुरवारा स्टेशन तां ॾाढियूं हलंदियूं आहिनि असांजो कटनी स्टेशन ॾाढो ई सुठो सुहिणो ठहियल आहे असांजे कटनी में चारि चारि स्टेशनू आहिनि इनखां पोइ असांजी जेकी अ महाकौशल एक्सरप्रेस आहे उहा गाॾी हलंदी आहे सुठी गाॾी आहे एक्सप्रेस आहे ॾाढो ई टैलेंट सां हलंदी आहे लेकिन केॾी केॾीमहिल ईअं ॾाढी ई लेट ले लेट लफिट थींदी आहे जंहिंजे करे राति जो की आहे सुठी ख़ासी परेशानी थींदी आहे जेकी आहे हलंदी रहंदियुनि माण्हू परेशानु थींदा आहिनि स्टेशन ते गर्मी हुजे थदि हुजे बरसाति हुजे ॾाढो ई परेशानु थींदा आहिनि अरोड़ा ट्रैव्लस जेकी आहे असांजी कटनीअ में ॾाढी ई सुठी आहे ॾाढी ई बढ़िया आहे ईअं हलंदी आहे बसियूं हिन जूं नयूं बसियूं अथस हलण लाइ ॾाढियूं बढ़िया बसियूं अथस ट्रैव्ल्स वारो बि माण्हू ॾाढो ई सुठो आहे इन माण्हूअ सां बि जेको असां एक्सपीरियंस कंदा आहियूं उहो मञिदो बि आहे शादी विवांहनि में बि बस लॻाइणी हुजे त अरोड़ा ट्रैव्ल्स वारे खे असां फ़ोन लॻाईंदा आहियूं इहो बसियूं उपलब्धु कराईंदो आहे